छवीह ऑक्टॉबर उणिवीह सौ अठवंजाह पंजवीह मे उणिवीह सौ छहासी एकवीह मे उणिवीह सौ सतासी चारि ओगष्ट उणिवीह सौ नेवासी ॿावीह नवेम्बर